یہاں پہ گرمی بہت ہے مچھر بہت ہیں روڈ صحیح نہیں ہے ٹریفک بہت لگتے ہیں یہ بچے بہت بیمار ہوتے ہیں سڑکیں صحیح نہیں ہیں اور سبزیاں بہت مہنگی ہے پھل فروٹس بہت مہنگی ہے کپڑے بھی بہت مہنگی ہے اچھے اچھے شاپس نہیں ملتے باہر کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اسپیشلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طالبا کو طالبا اور اُن کو بہت پرابلم ہوتی ہے یہاں کی یہاں کی ہر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لوگ لوٹتے ہیں یوں نیو بچوں کو دیکھ کے دیکھ کے زیادہ پیسے لیتے ہیں بہت ساری چیلنجیز ہے اِس اِس سے ہم متاثر کرتے ہیں میں یہاں کے میں آ رہنما مدد مانگتے ہیں روزانہ چلینج